हेलो बोलिए ओ घूमने के लिए आए हैं आज ही तो घूमने के लिए आए हैं खेत घूमने के लिए आए हैं घूमने के लिए आए हैं कहाँ कहाँ घूमने के लिए जाएँगे तो बग़ीचा घूम सकते हैं बाध भी घूम सकते हैं हाँ खेत में खलिहान में घूम सकते हैं मस्जिद भी घूम सकते हैं अच्छा

घूम सकते हैं आप और बग़ीचा घूम सकते हैं बग़ीचा घूमना चाहते हैं

मन्दिरो घूम सकते हैं

घूम सकते हैं आप घूमने के लिए आते हैं हाँ घूमने हाँ घूमने के लिए आते हैं पर सारे अथी घूम सकते हैं हाँ घूम फिर सकते हैं

घूमने के लिए आते हैं तबतक हाँ शहर के दूर जाते हैं पहाड़ो घूमने के लिए जाते हैं भेल आब भेलै घूमने के लिए आए हैं तो घूमिए ना घूमेंगी ना हाँ सगरे घूम सकते हैं घूमने के लिए आते हैं तो सगरे ना घूम लीजिएगा